औ हेलौ औ ओमफ्राय मामोन औ दे थांजागोन ओमफ्राय माजों थांनो सान्दों ओमफ्राय नोंसोरो साबेसे थांगोन औ ओमफ्राय बेसे दङ ओमफ्रायो फैसाखौ बेसे बेसे खांदों ओमफ्राय गासै बेसेबां जादों दुइ हाजार दुइ हाजार माबा जायोना गासै दुइ हाजारबाथ' दस होन्दोंमोन नामा बिस जन ना बिस जनजों माबा जायो दां थुइन्टि थावजेनना फरटि थावजेन जायखिया दे थांजागोन ओमफ्राय बासखौ नोंसोर रायलायखाबायना रायलायखायाखै दे आं रायलायनानै होगोन ओमफ्राय नोंसोर माला थांनो सान्दों नोंसोरो दे ज' जाग्रो होनबानो आङो बासखौ रायलायनानै लांगोन आरो ओमफ्राय थानाय जानायफ्राव इसे नांगोन आरो बिदिनो नोंसोरो रायलायलायबानो जाबाय आरो गासै थांग्राफोरजों थांग्राफोर ओमफ्राय दे गारियाथ' जाखासिगोन ओमफ्राय आङो साननैसोजों रायलायनानै नोंसिनो खिथाहरगोन दे